मेरा जेह्ड़ा बड़ा मनपसंद शो ऐ जेह्का ओह् ऐ रामायण उस्सी में बड़े इ'यां चाह् कन्नै शो कन्नै दिखनी की के पैह्लैअसैं जदूं अस लोह्के लोह्के होंदे हे ते आपने बुजुरगें कोला सुनदे हे क्हानियां ओह्दे बाद जेल्लै टी वी शीवी आई गे फ्ही अज्जकल दा मोबाइल बी आई दे पैह्ले टी वी उप्पर असें दिखेया ओह् ते कियां कियां राम गे बनवास होया फ्ही उनें सीता राम लक्ष्मण गी त्रवै जनें चौदह् साल आस्तै उनें बनवास होया कियां कियां उनैं कश्ट कट्टे कियां कियां रेह् ओह् च चौदह् साल बोह्त जादै दिन होंदे पर उनें चौदह् साल अपने कट्टियै आये ओह् फ्ही उनें कियां आइयै उस्सी आखिरकार उस्सी हराइये कियां छुड़ेया केह् आखदे उस्सी रावण गी हराया फ्ही ओह् आपनी नगरी च आई गे ते अज दा यूट्यूब पर बी अस दिक्खी लैने आ उस्सी मिगी अज बी बड़ा शौक ऐ के में उस्सी दिक्खा तां मिगी इ'यां बड़ा बड़ी बारी अ'ऊं उस्सी दिक्खी लैन्नी इक कोला बी सौ सौ बारी वी ओह् शो आवै ते में उस्सी बड़ा पसंद करनी बड़ा में लाइक करनी ओह् के एह् बड़ा अच्छा शो ऐ रामायण दा